दे नानि बिसय बुंनांबाय जों आग्ला सेंग्रायाव बिराद ना उयन' जों जेजों सारना जायोमोन आंहा दाबो फुख्रि दुइ बिगा फुख्रि दं आंहा आंनि दुब्लियाव बेयाव बिराद ना थायो ना खुसिया खांख्राय उयन' आं सेन सायो आं सेन साग्रा आग्लानिफ्राय खुसिया नाङो ना नाङो बिराद नाङो अयथासार नाङो एखेबारे आं सिमला बाजाराव फुंनि खेबसे फानहैयो बेलासिखौ खेनसे फानहैयो आं ना माखासेखौ आं सेन साबाय थायोमोन आग्ला एखेबारे बिराद ना नाङोमोन ना खांख्राय खुसिया आरो गोथावनि फिथोराव माया गोथाव खुसिया गोथाव ना बारलिया गोथाव आरो बै ना बोथियाफोरा गोथाव बेफोर सु गैया गोथावसिन बै फिथिख्रि फोरा मावा फोरा सु दं जाफ्लांब्ला गोदनायाव नांथा बायो बेफोर बिखौ बारा हामजाया आं एफोरखो फानजुबथारोमोन एखेबारे बिराद अयथासार ना नाङोमोन नै दा नाफोराबो गैलिया दा सेन सानायखौ एसे खमिबाय आं दाबो सायो आं दैज्लांआव सायो दाबो नाङो नाया आङो न'आवनो ना फुख्रि दं आंनि दुब्लियावनो दुइबिगा फुख्रि दं बिराद सेन साब्ला साख'नो हाया बिराद ना दं दाबो आंहा फुख्रिया दाबो आं दाबो बे नाखौ जाबाय थायो आंहा दा नै दै रानबाय नालाय जे सारनानै जेजों जाबाय थायो आं बे नाखौ जाबाय थायो बेजोंनो जोंहा बिसि फिसा जायो लोङो बिजोंनो आरो बारा बुरजा मोनब्ला फानोसो आं नाखौ दाबो बिराद ना दं आंहा बारि खरसे आरो दुब्लियाव दुइ बिगा फुख्रि दङ आंहा दाबो बिराद ना दं इसोरफोर जों आग्लाव सेंग्रायाव एनजरबो जावोमोन जों लोगो नांनानै साब्रै साबा लोगो नांनानै एनजरखौबो जि मोनगोन ना मनासे मनासे बा बिराद एनजर दंमोन आग्ला बेखौ लाबोनानै जों सावबाय एवबाय जाबाय एखदम जुमायजों बिराद जायोमोन जों आग्ला बिराद एनजरमोनलै अयथासार आग्ला बाब रे बाब खांख्रायबो जावबाय आरो खुसियाबो आरो खुसियाबो बोनोमोन बोलाय मा दिरुंजों बोरसिजों बोनोमोन लायो बेखौबो दसथा बार'था मोनोमोन जों साफायावनो आग्ला बिराद खुसिया दंमोन दुब्लियाव दा बेफोर खुसियाआ गैला जों बोननानैनो बिराद जादों आग्ला जों दा बेफोर खुसियाआ गैला दै इसोरफोर दा ओरै नाफ्रा बहुद खमायबाय नाबो गैला ओरैनो दा बोथिसे गाहाम ओरैनो मोनो फवासे गाहाम दा नाफ्रा गैला आग्लानि बादि आग्ला बाब खबाय खबाय आं लाङोमोन सिमला बाजाराव फाननो सख आव फुङाव खेबसे बेलासियाव खेबसे सेन सानानै आं बिराद ना नाङोमोन दे आंनि दुब्लियाव आङो दुब्लियाव दहा गोजा एखेबारे ना गोनां गोजा आं बिदि जादों आर' ना फानै फानै बिदिया थाखा फैसा लादों आरो आं बिदि आं ना फाननानै बले हा हुबो बायदो दे इसोर हा हुबो बायदां अलब दसबिगा बार'बिगासो बायदां आं ना उयन' माबा आरो मुला खिथि मावोमोन आं मुला फाननाबो आं थाखा लायोमोन आं बुहुद अनेखथा खिथि मावोमोन आं थारुन थास' गायोमोन आं माबा माबा गायोमोन आं बिनिफ्रायबो बहुद थाखा लायोमोन आं बिनिफ्राय आं गरसे गरनै खुस्रा दोननानै आं हाबो बायदों अलबमान बेफोरबायदि मावै दाङै आं दा बोरायनायखाय आं हालिया मावनो दा खोब मावनो लुबैदों हाया नालाय मा खालामबावनो आं दा फिसाफोरखौ मावनो लुबैयो खोथायो ह' खोथाब्ला रायजाबायोसो दा फिसाफोरा मावहै होननानै बिदि रायफिन बायोसो दा फिसाफोरा बिदिनो आरो बाथ्राफ्रा दा दाबादिनि गथ'फ्राथ' बाथ्राफोरखौ सैला बिमा बिफानि बाथ्राफोरखौ खोमा लालिया दा बादिनि गथ'फ्रा सेंग्राफ्रा बिदिनोसै इसोरफोर अ नाया आर' जों बान्दो थेयो दै गिदिरफोरखौ बान्दो थेनानै सारबाय हमबाय हमनानै बुरजा मोनब्ला फानहैबाय आरो खिसु जाबायबो जों नाखौ बिदि खालामोमोन जों आग्ला लोगोफोरा बिदिमोन जों दा आंनि लोगोफ्राबो गैला थैबाय सोरबा सोरबा बुहुदआनो जों सानैसो दंबावो बिनि आरो बि दा बिदि जों दा सोलिगासिनो दं माब्लाबा माब्लाबा जुमाय ओंखाम लोंलायो जालायो जों बिदिनो